आंनि समाजाव मोसानायखौ थुलुंगा होनो हानाय गिदिर बिदि रावबो गैया नाथाय आं गुबुन सुबुंफोरखौ मोसानो थाखाय थुलुंगा होयो मोसानायखौ जोङो जाय मोसानायखौ उन्दैनिफ्रायनो गोसो दं गोसो जायो बे मानसियासो मोसानो हायो बा मोसानो मोसानो मोजां मोनो मोसानायजों लोगोसे जों गावनि देहाखौ फिटबो लाखिनो हायो मोसानाया जोंनि देहानि थाखाय मोजांबो मोसानाय मोसानाया जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनायजों लोगोसे जोंनि माइन्दखौबो फ्रेस लाखिनो हायो